हँ हमरा खाद सम्बन्धी आहार आहार सम्बन्धी जे छै से एलर्जी छै प्रतिबन्ध छै जेना जेनाकि हमरा बादाम बादाम से बादाम खाइते ही हमरा खुजली उजली होवऽ लगै छै दूध जे छै से ओ जे छै से दूधके जे बहु नहि पचै छै दूध एहि सब एहि जे खाना बनबऽ घड़ी एहि सबके बातके बहुत ध्यान रखेके पड़ै छै जेकरा एलर्जी होइ छै जे हँ ओकरा ढङ्ग से दियै ओकरा किछु नुकसान ने हो बहुत ही जादा एलर्जी जे चीज जे बिमारी छै से लोकके बहुत ही दिक्कत होइ छै ओकरा अगर कनियो कनियो मात्रामे ओकरा किछु अगर ओ चीज पड़ि गेलै जै से ओकरा एलर्जी छै जे बहुत दिक्कत करै छै जे अथी देखियौ केकरो अगर बादाम दूध अगर केकरो केकरो दूध जे चीज छै बहुत बच्चा जे छोट होइ छै ओकरा दूध जे चीज जे छै ओहिसऽ बहुत एलर्जी होइ छै कनियो टा ओकराके सामान दऽ दियौ किछु भी मुँहमे जाहिसऽ ओकरा बहुत एलर्जी भऽ जाइ छै उलटी उलटी होवऽ लगै छै दुध संबन्धी छोट बच्चा भेलै बहुत आदमीके जे छै से बादाम से भऽ जाइ छै जे बादाम खाइते ओकरा खुजली होवऽ लगै छै तऽ ओ बादामके जे पदार्थ छै से से जे दूर रक्खै लए जेनाकि अब तऽ पीनट बट्टर भी आ गेलै हँ मूँगफलीके मक्खन ओहि सबसे लोककेँ बहुत दिक्कत होइ छै खाना बनबऽ घड़ी एहि सब बातके ध्यान रक्खैके चाही कि हँ जे केना हम खाना बनैयै जे ओ आदमीके ई सब मात्रा नहि पड़ै बहुत बातके ध्यान रखे की दियै जे जे आदमीके लेल खाना बना रहल छी ओकरा की दिक्कत छै कोन कोन चीज से की दियै बहुत आदमीके बहुत कुछ दिक्कत होइ छै जेनाकि केकरो हल्दीके गमक नहि अच्छा लगै छै ओहिसऽ आदमीके उलटी टुलती एहन मन होइत रहे हैके बहुत सारा चीज छै जे बहुत सबके अपन अपन सब रङ्गके सबके एलर्जी रहै छै केकरो गोबर छुला से किछु भऽ जाइ छै केकरो किछो से एलर्जी भऽ जाए हइ एलर्जी कोनो फूल सुंघि लेलकै ओहिसे एलर्जी भऽ जाइ छै कोनो खाद्य पदार्थ अगर भऽ गेलै केकरो अगर दुध नहि पचै छै तऽ उलटी उलटी आर होय लागऽ हइ ई कनि बहुत ही दिक्कतके बात छै जे कि आहार सम्बन्धित जे छै से बहुत सारा एहन चीज छै जैसे आदमीके दिक्कत होइत रहै छै गऽ से जे आदमीके अपन खाए पियै के चीज ध्यान खुद ही रक्खेके चाही जे केना की अच्छा लगऽ हइ कि नहि लगऽ हइ की से ओकरा एलर्जी होय हइ की से नहि होइ छै ई सब बात पे खुद ही इन्सानके ध्यान रक्खेके चाही खासकऽ अपना तऽ ध्यान रखैयेके चाही साथमे दोसरोके ध्यान रक्खेके चाही कि हँ ओकरा की कथी सबसँ एलर्जी होइ छै कथी सबसँ नहि होइ छै ई सब बात पर ध्यान रक्खेके चाही खास कऽ जे खाना बनबै छै जे खाना परसै छै तेकरा सबके ध्यान रक्खेके चाही आ जब खाए से पहिले अगर पुछि लैके चाही एहिमे ई बनबै से पहिले पुछि लैके चाही अहाँके की अच्छा लगैया की नहि लगैया आ अहाँके ठीक यऽ स्वास्थ्यके लिए अहाँके स्वास्थ्यके लिए ई नहि ठीक अइ ई सब बातके ध्यान रखैके चाही आ खास कऽ अपनो ध्यान रक्खेके चाही जे सबके अपना एलर्जी होइ छै से सबके जे हँ आइ खानामे की बनल हइ हमरा ओ बता दैके चाही ओ खाना जे हँ हमरा ई सबसे एलर्जी छै से सब अपन अपना चेत अपना खुद रक्खैके चाही आदमीके अपना इएह ध्यान रक्खैके चाही अच्छा से जे हँ हमरा ई सबके बारेमे खाना पीनाके बारेमे ध्यान रक्खेके चाही पाचन शक्ति सही रहतै तऽ ओकरा से इन्सान सही रहतै वरना तऽ पाचन शक्ति अगर खराब भऽ गेलै तऽ बस भऽ गेलै तक्कर बाद तऽ कोइ बाते नहि छै बीमार पड़ि जा हइ स्वास्थ्य अगर खराब भऽ जाइ हइ बहुत ही कमजोर भऽ जाइ हइ तुरन्त मतलब कनि एक रत्ती गलती से बहुत आदमीके दिक्कत होइ छै से सब अपन आदमीके अपने स्वास्थ पर ध्यान रक्खेके चाही साथमे दोसरोके रक्खेके चाही कि सामने बलाके की अच्छा लगै छै की नहि लगऽ हइ ई सब अपन जे खाना बनबै हइ ओकरा जे खाय हइ ओकरो ध्यान रक्खेके चाही सबके ध्यान रक्खेके चाही कि हँ ओ आदमी हँ ओ आदमीके की अच्छा लगै छै कि नै लगै छै ओकरा एइ सँ की दिक्कत हइ कुछो दिक्कतोआर होइ छै से सब